ان دنوں بچے زیادہ تر باہر تو جاتے نہیں ہیں کھیلنے کے لیے موبائل پہ ہی گیم کھیلتے ہیں ان دنوں بچوں زیادہ جو مقبول و مشہور گیم ہے وہ پپ جی ہے جی ٹی اے ان دنوں بچے زیادہ یہ گیم کھیلتے ہیں پپ جی جی ٹی اے کینڈی کرش یہ گیم آج کل بہت مشہور ہیں